بس میں ایسے شخص کے لیے وہی مشورہ دوں گی جو ابھی ڈرائنگ کی شروعات ہی کر رہا ہے اس کے لیے کی وہ یوٹیوب سے دیکھ کر کے اچھے سے اچھے سے کوئی بھی ڈیزائن بنانے کی کرے تو بنا سکتا ہے اور پہلے تو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے خود پریکٹس کرے پریکٹس سے انسان بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچتا ہے جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا ہی زیادہ ہاتھ صاف ہوتا ہے پھر ڈرائنگ کی ڈرائنگ اچھی بن جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ بہت زیادہ ماہر ہو جاتا ہے